हलो ओला एजेन्सि न्ही हांव तुमचें कस्टमर उलयतां हय दिता तुमकां नांव म्हजे म्हजें नांव अनिता आनी आत्तांच न्ही हांवें तुमची कॅब बुक केल्ली बाळ्ळी तें काणकोण म्हणल्यार हय हय प्रवास बरो जालो हय तुमचो ड्रायव्हर बी बरो आशिल्लो बट म्हाजी एक अडचण जाली हय आतां चार ते पांच कॅब बुक केल्ली पळय तेंच कस्टमर उलयतां हांव हय सो म्हजी अडचण म्हणल्यार म्हजे हांव देंवताना हांव म्हजे बॅग तुमच्या कॅबानूच विसरून गेलें आनी ड्रायव्हर ओलरेडी कार स्टार्ट करून तुमचे ऍजेन्सिक रिर्टन वचपाक भायर सरलो आनी मेन म्हणल्यार म्हज्या बॅगान खूब म्हत्वाचे डॉक्युमेंट्स आसा म्हणल्यार ऍटिएम कार्ड मागीर घरांतली चावी पयशें अशें खुबशें डॉक्युमेंट्स आसा आनीक जाता जाल्यार जाता तितलें बेगीन तुमी तें म्हजे बॅग सोदलें आनी म्हाका रिर्टन केलें जाल्यार खूब आदार जातलो आनी जाता जाल्यार कशें करून बॅग कळटगच म्हाका मातशें इनफोर्म करात